सोनार के कम में जीअं पहिरियां स्टार्टिंग में असांखे जीअं कमु सेखारियो वेंदो आहे त तीअं असांखे जीअं शुरुआत में जीअं ड्राइंग थी ड्राइंग में जीअं लाइनिंग थी ऐं स्क्वायर चैक्स वग़ैरह थी लाइनिंग ऐं ड्राइंग वग़ैरह कराई वेंदी आहे त सोनार के कम में असांखे स्टार्टिंग में पहिरां इहो करायो वेंदो आहे हुनखां पोइ सोनार के कम में असांखे ड्राइंग खां अलावा जीअं ए बी सी डी वग़ैरह थी फ्लावर ए बी सी डी थी कर्सिव ए बी सी डी थी ऐं पंहिंजो कैपिटल ए बी सी डी वग़ैरह थी इहा सभु ए बी सी डियूं कराइण खां पोइ थोरो ड्राइंग जो सॼो टोटली कंप्लीट बुक असांखे सॼो कराईंदा आहिनि हुन खां पोइ कारीगरी लाइन जी असांजी जीअं मैन्युफैक्चर जीअं लाइन में असांखे सिखणो हूंदो आहे त पहिरां असांजी शुरुआत ड्राइंग खां थींदी आहे ड्राइंग में जीअं हथु सुठो रहियो त पोइ अॻिते असांखे सोनार के लाइन में बि प्रवर्तिन में असांखे जोड़ींदा आहिनि जीअं की सोनार को कमु सिखण लाइ असांखे पहिरां पहिरां स्टार्टिंग में जीअं तारस तार कढणु सेंखारी वेंदी आहे जीअं सोन जी तार हूंदी आहे उहो मशीन में असांखे कढण सेखारींदा आहिनि जीअं उहो असांजो कमु पहिरों पहिरों स्टार्टिंग कराईंदा आहिनि जीअं कचो हुजे जीअं नंढो कमु हूंदो आहे हुन खां स्टार शुरुआत कराए करे असांखे कराईंदा आहिनि जीअं उनमें असांजो परियों पड़ाव जीअं असांजो शुरुआत कराए करे तार जीअं कढण सिखी वियासीं पोइ वरी तार खे गोल कीअं कजे उहो तार गोल कराए करे पोइ उनमें नंढी नंढियूं चैन जीअं चैन कीअं ठहंदी आहे चैन जो फर्मो तयारु करण लाइ असांखे उहो सेखारियो वेंदो आहे जीअं चैन जूं कड़ियूं ठाहिणियूं पवंदियूं आहिनि पोइ चैन जूं कड़ियूं सेखारींदा भाई चैन जूं गोल कड़ियूं कीअं ठाहिजनि उहो चैन जूं गोल कड़ियूं ठाहिण लाइ असांखे सॼो फर्मो तयारु करणो पवंदो आहे पोइ उहो सॼियूं गोल कड़ियूं तयारु थी वेंदियूं आहिनि उन खां पोइ असांखे सॼी चैन पवणी पवंदी आहे चैन पवण खां पोइ उनखे टाको कीअं लॻायो वञे उहो टाको असांखे सेखारींदा भाई हीअं टाको लॻाइजे त भाई हुन हिसाब सां भई चैन सॼी रेडी थींदी आहे पर सोनार खे कम में मैन्युफैक्चर लाइन में जीअं असांखे जेकी फैसिलिटियूं खपनि अञा उहो फैसिलिटियूं अञा असांखे मिलणु खपनि जीअं सुठा औजार थिया जीअं उनजे हिसाब सां औजार सुठा सुठा हुजनि त असां अञा अॻिते तरक़ी करे सघंदा आहियूं पर हिन मैन्युफैक्चर लाइन में जेकी असांखे अञा भाई खपे अॻिते जी जीअं प्रोग्रेस उहा अञा ओतिरी असांखे नथी मिले ऐं जीअं वापारु लाइन जीअं थींदो आहे जीअं शोरूम थिया जीअं हुन में वापारु विकरो कंदा आहिनि जीअं माण्हू सुठे नमूने वापारु त उहो वापार लाइन खां वापार लाइन खां वधीक अ सर मैन्युफैक्चर लाइन में महिनत ॾाढी हूंदी आहे ऐं महिनत ॾाढी करणी पवंदी आहे हिन खां त वापार जी लाइन सुठी हूंदी आहे असांजे सोनार के लाइन में मैन्युफैक्चर लाइन में ॾाढो जीअं तेज़ाब जा धुंआ थिया उहो थिया उहो सहणु करणा पवंदा आहिनि जीअं तेज़ाब जो धुंओ थियो त उहो ॾाढो असांखे उहो करणो पवंदो आहे ऐं जीअं अॻिते अॻे जे ज़माने में जीअं बतियूं बतीनि ते कमु थींदो हुओ जीअं फुकु हणी हणी करे असांखे उहो कमु करणो पवंदो आहे सॼो ऐं असांखे हुन हिसाब सां सॼो तयारु करणो पवंदो आहे जीअं सोन में कोई जेवर ठहे थो त जेवर खे ठाहिण लाइ असांखे जीअं हिकु मुंडी ठाहिणी हूंदी आहे सोन जी त हुनमें बि असांखे घटि में घटि पंज सत अठ कलाक लॻंदा आहिनि जीअं सॼी मुंडी रेडी थींदी आहे उन खां पोइ उन खे सॼी पॉलिश थींदी आहे पॉलिश थियण खां पोइ सॼो मथां डिजाइन निकिरंदी आहे डिजाइन थियण खां पोइ वरी हिकु भेरो सॼो कंप्लीट रीफिनिशिंग करण लाइ असांखे सॼो उहो तयारी करणी पवंदी आहे उन खां पोइ जीअं सोनार के कम में घणेई ॿियूं जीअं आहिनि जीअं शयूं ठाहिण लाइ त उहो असांखे रेडी करण लाइ जाम टाइम ॾियणो पवंदो आहे जीअं जीअं की भाई जीअं कंगण थिया सोन जा जीअं भई ब्रेसलेट थियो सोन जो लकी थी जीअं उहो ऐं पंहिंजा सोन जी फुलियूं थियूं मुंडियूं थियूं इहो सभु ठाहिण लाइ जाम असांखे महिनत करणी पवंदी आहे इन करे असांखे सोनार खे मैन्युफैक्चर लाइन में जेकी असांजी आहे सो हुनमें असांखे जाम महिनत लॻंदी आहे ऐं हुन महिनत जे पोयां असांखे जाम वक़्तु लॻंदो आहे ऐं असांखे उन लाइ जाम ख़ूब सारा असांखे औजार खपंदा आहिनि उन औजारनि लाइ असांखे गवर्नमेंट अञा सुठी जीअं सु भई पैसा टके जे हिसाब सां थोरी मदद करे जीअं असां थोरो असां औजार वसाए सघूं सुठे नमूने अञा ऐं असां हुन कम खे अञा अॻिते वधाए सघूं त अहिड़ी का असांजे मथां फैसिलिटी जो कुझु अहिड़े नमूने गोर्वमेंट थोरो ध्यानु ॾे त असां पंहिंजे अञा कम खे वधाए सघंदा आहियूं बाक़ी कारीगरी लाइन जीअं मैन्युफैक्चर लाइन जीअं सोनार कंहिं कम में आहे सो ॾाढी ॾुखी आहे ऐं ॾाढो औजारनि बिना ॾाढो तकलीफ़ वारो कमु आहे सो जे औजार जंहिं वटि सुठे नमूने हूंदासीं बढ़िया सां त उहो अञा थोरो सुठे नमूने मैनेज करे रखंदो आहियां असांखे सोनार के कम में सुठे नमूने फिनिशिंग सां कमु करे अॻिते कमु करणो पवंदो आहे जीअं की कोई बि कमु ठाहिण लाइ सुठे बढ़िया फिनिशिंग हूंदी त ई असांखे कमु हुन हिसाब सां जीअं असांखे नंढपण खां ई सेखारियो वेंदो आहे भई बग़ैर फिनिशिंग वारो कमु हूंदो त असां उहो एक्सेप्ट न कंदा असांजे जेके वॾा हूंदा असांखे सेखारींदा हा त भई जे बग़ैर फिनिशिंग वारो कमु ठाहींदे त उते ई असांखे उहो कमु माना रिजेक्ट करे छॾींदा ऐं असांखे चवंदा वरी वापसि ठाहे नएं सिरे सां नओं ठाहींदे त अॻिते हुन हिसाब सां प्रोग्रेस थींदे जीअं असांखे कमु सेखारियो वेंदो आहे अहिड़े नमूने इन कम में सिखण लाइ जाम महिनत लॻंदी आहे ऐं जाम हुन हिसाब सां असांखे ॾाढी महिनत करणी पवंदी आहे सोनार को कमु सिखण में ॾाढो चारि चारि पंज सालनि लाइ जीअं असांखे पंहिंजो शौक़ु हूंदो त सालु ॿी साले में माण्हू सिखी सघंदो आहे अहिड़ी ॻाल्हि न आहे पर पंहिंजी लगन हुजण खपे कम जे पोयां जे पंहिंजी दॻस सुठे नमूने हूंदी त सोनार के कम जे में मैन्युफैक्चर लाइन में करे सघंदो आहे पर हुनमें कोई लंबो भविष्य कोन्हे जंहिं हुन खां वधीक जे शोरूम में जीअं सेलिंग थींदी आहे जीअं सेलिंग काउंटर ते हुनते ध्यानु ॾे माण्हू त अञा हुनमें वधीक कमाए सघंदो आहे सेलिंग सेलिंग हूंदी आहे सेलिंग में जेकी कमाई हूंदी आहे सो हिनमें मैन्युफैक्चर लाइन में भई जेको आहे हेतिरो लंबो भविष्य कोने कारीगरी लाइन आख़िर कारीगरी लाइन ई हूंदी आहे हुनमें छा ऐं हुन हिसाब सां जाम महिनत महिनत कमु आहे इहो ऐं ॾाढो असांखे लॻनि सां करणो पवंदो आहे अॼु थोरो घणो बि भाई ईअं रफ़ कमु हूंदो आहे त रफ़ कमु असांखे न हलंदो आहे ऐं बग़ैर फिनिशिंग वारो कमु त असांखे अलाओ थींदो ई न आहे असांजे वॾनि असांखे सेखारियो आहे भई बिना फिनिशिंग वारो कमु अलाओ न थींदो जे बिना फिनिशिंग वारो कमु हूंदो त उते असांखे उहे रिजेक्ट करे ॾींदा आहिनि ऐं असांखे नए सिरे सां नओं कमु ठाहिण लाइ चवंदा आहिनि भई हिन करे असांखे जाम महिनत लॻंदी आहे हिन करे कारीगरी लाइन में ॾाढो सोनार खे कम में मैन्युफैक्चर लाइन में का कारीगरी लाइन में ॾाढो सफ़र ॾुखियो हूंदो आहे हिन करे असां असांखे वॾनि खे चवंदा आहियूं भई असांजे शोरूम जे हिसाब सां जे हुजे त असां हिन हिसे भविष्य में असांजो भविष्य बि ठहे ऐं असां ईंदड़ु पीढ़ीअ जो सुठे नमूने भविष्य ठहे अहिड़े नमूने कुझु गवर्नमेंट असांजे लाइ सुठी फैसिलिटी कढे त असां बि अॻिते वधी सघूं